हेलो हेलो हा जय झूलेलाल भाऊ ॿियो कहिड़ा हाल आहिनि हेलो हा असां बि सभु बढ़िया आहियूं भाऊ ॿियो ॿियो भई हा भाऊ तव्हांखे थोरी तकलीफ़ु था ॾियणु चाहियूं असांखे बि चवंदे बि थोरो शर्म थो अचे पर हाणे छा ॻाल्हि आहे असां त तव्हांखां रोज़ु पाणी वठंदा आहियूं पाणी जी गुगियूं पर हिन दफ़े न भाऊ पाणी जी गुगियुनि में आहे न पाणी थोरो मेरो थो अचे त मूं आहे न थोरो टेस्ट करे पी ॾिठोसीं त थोरो आहे न केमिकल जी बांस बि हुई भाऊ पोइ हाणे तव्हांजो छा वीचारु आहे हाणे अहिड़ो पाणी असां कीअं पीऊं भाऊ अहिड़ो पाणी

अछा

न न न भाऊ असां उहो पाणी त कंहिं यूज़ कयो ई न आहे मटिकनि में बि न विधो आहे हा असांजे रोज़ु जो पाणी पीअंदड़ आहियूं त हाणे असांखे हिन पाणी खां सवाइ त मूंखे ॻाल्हि समुझ में न थी अचे पर हाणे असां ख़बर अथव ॿिनि टिनि ॾींहनि खां अहिड़ो पाणी ॾिसी करे असां पाणी माना ॼणु न पीतो आहे पोइ हाणे एॾो मिटी वारो पाणी ऐं केमिकल वारो पाणी खे थोरो असां बि थोरो तकलीफ़ु में अची विया आहियूं भाऊ पोइ हाणे छा कयूं असां

हा अगरि तव्हांखे माण्हू न हुजेव भाऊ त पोइ मुंहिंजो बेबू ई मूंखे तव्हांजी दुकानु ते अची करे ॾेई वञेव गुगी अछा अछा त माना पोइ हाणे पोइ वरी हाणे त अहिड़ो पाणी न ईंदो न भाऊ

हा त हाणे माना पाणी थोरो माना जेको माना मिटी वारो बि न हुजे ऐं बांस बि न हुजे भाऊ ॿई ॻाल्हियूं ॾिसिजो ऐं गुगी बि थोरी साफ़ु हुजे

ठीकु आहे ठीकु आहे हा ठीकु आहे भाऊ

ठीकु आहे धन्यवाद जय झूलेलाल न न न न ठीकु आहे हा धन्यवाद हा हा जय झूलेलाल हा न न